हाँ मैंने हाथ से बना कार्ड उपहार में दिया है एक भावुक उपहार विचारशीलता और देखभाल को दर्शाता है और जो आपको महत्व देता है उसके लिए इसका मूल्य होगा भावुक उपहार अक्सर यादगार स्मृतिक चिन्ह बना जाते हैं ऐह सोचना अच्छा है कि जब आप अपने उपहार के बारे में सोच विचार और देखभाल करें तो भविष्य में किसी दिन प्राप्तिक इसे देखें आपको याद करें और मुस्कुराएँ भावुक उपहार सुखद यादें बना जाते हैं और आप इससे अधिक और क्या चाह सकते हैं एक हाथ से बना काट ऐह संदेश भेजता है कि आप परवाह करते हैं मुझे लगता है कि यह एक बेहतर भावात्मक चीज़ों का मूल्य अधिक कर देता है